आङो आङो जेब्ला बेंगल'राव थांदोंमोन बे समाव आङो माखासे खामानिफोरखौ मावनो होननानै मावनो थांनायजों लोगोसे आङो बेबायदिनो बेरायनो होननानैहाय थांदोंमोन थांनानै बेयाव बे जायगा बेंगल'रनि लाल भाग होननाय मोनसे पार्क दङ बे पार्कआव आङो बेरायहैदों नाथाय बे पार्कआ ओरैबायदि सोमोनांथाव बिबारजों बुंफबनाय आरो अनथाइजोंहाय बुंफबना थानाय जोबोद समायना बेयो जोबोद इन्ट्रेसथिं जायगा बेयाव आं बेरायहैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेयावल' नङा आङो आरोबाव आरोबाव आङो मायस'राव थांबावदों मायस'राव मायस'रनि बे मोनसे मन्दिर दङ बेवहाय बेरायहैबावदों बे मन्दिराव थांनानै बे जायगायाव थांनानै आं बेराय हैनानै जोबोद सोमोनांथाव जायगाखौ आं नुनो मोनदों बे जायगाया जोबोद समायना आरो बे गोजौ हाजोआव गाखोयोब्ला फ्राय बे साखाथि फाखाथि जायगाफोरखौ नुजोबनाय मोननाय जादों सोमोनांथाव आरो बेनि उनाव आरो फैबावनानै ब्रिन्दाबन गारदेनाव आरो बेराय फैबावदों बेयाव फिल्म शुटिं खालामग्रा जायगा बेयावबो आं बेरायनानै फैनाय जादों बेबायदिनो आङो सोमोनांथाव बे मोनथाम जायगायाव आरो बै बेंगल'रनिनो खमला हालि नेशनेल फामुआवबो बेरायनाय जादों बेयावबो सोमोनांथाव जोबोद मोजां बे बेंगल'रनि जायगायावनो आरो ओरै फैनानै आं मोनसे काजिरङा काजिरङायावबो बेरायहैनाय जादों मानो होनोब्ला बेयाव जिब जुनार दङ बेवहाय बेयाव गोबां रोखोमनि जिब जुनारखौ नुबोनाय जादों मैदेरनिफ्राय लानानै ओरै दावराइसिम जोङो बेबायदिनो मैसो अमा गोबां रोखोमनि जेसेबां जिब जुनार दङ दावराइ बेफोरखौ नुबोनो हादों सोमोनांथाव आरोबाव जोंनि बे मानास हाग्रामायावबो बेरायहैनो मोनदों बेयावबो सोमोनांथाव बेयावबो बिदिनो गान्दा दङ गान्दानिफ्राय लानानै जेसेबां मोसा बिदिनो दावराइ गोबां बेबायदिनो आङो सोमोनांथाव बे जायगाफोरावहाय बेरायनो मोनदों आरो मोनसे पिकनिक स्प'ट दंबावो बे पिकनिक स्प'टआव बेरायहैनायावहाय मोजां गुसु जायगा बेयो जाबाय सरलफारा बेयाव सब्बिस घन्टा बार बारनानै ओरै साहाजों हाजो आरो ओरै खोलाहा हायेन जाबाय बेयावबो आङो बेरायनानै बेखौबो सोमोनांथाव सिन मोन आंनि थाखाय होननानैहाय आं सानो आं सानो बे मोनब्रै मोनबा जायगाखौ आंनि थाखाय सोमोनांथाव होननानै आं सानो